भारतमे भोजन केहन भारतमे भोजन केहन जेना सब दिन लोग खाइए भात दालि तरकारी केओ पापड़ो छानैए चरौरियो छानैए आओर केओ दालि रोटी या रोटी सब्जी बनबैए तऽ ई तऽ सबहक भोजन छी एहिमे तऽ कोनो आओर विशेषमे जे छै जेना कि देखियौ एखन कटहरके टाइम यऽ तऽ ओहि कटहरके बहुत लोग जे छै से कटहरके उसनिकऽ ओहिमे नून हरैदि दए कऽ उसनि लैइया आओर चिकना दए कऽ तरकारी कए लइए रऽहीसँ मिलाके आओर बहुत लोक जे अइ जे आलू छिलकऽ कटहर छिलकऽ ओहिमे लहसुन प्याज धनिआँ पाउडर मरचाइ पाउडर हरदी नमक सब किछु दए कऽ मीट मसल्ला लहसुन प्याज दए कऽ ओकरा बनबैए बहुत बढ़िआँ सँ बनबैए सब्जी रसदार आओर ओहि कटहरक केओ एहन लोक यऽ जे ओकर तरुआ काटिके ओकरा उबालिकऽ बेसनमे दए कऽ छानिकऽ तब फेरसँ ओकरा फोरनमे मसल्ला सब भूजिके तहन बरकाकऽ ओ तरुआ खसाकऽ रऽस बनबैए तऽ कैदन रङ्गके भए गेलै एकटा सब्जिएके आलू एक एहन चीज यऽ जे कोनो भी सब्जीमे बिना आलूके बनि नहि सकैए आओर ओनाहियो आलूके भुजिया देखियौ तरुआ देखियौ सन्ना देखियौ चिप्स बहुत किछु आलूके बनैए आलुए एहन चीज छी जे सब किछुमे शामिल भए जाइ यऽ तऽ मसल्ला तऽ वएह धनिआँ पाउडर